میں نے اپنے رابطے کی تفصیلات میں ایک نیا لینڈلائن نمبر شامل کیا ہے اور اسے میں اپنے پین کارڈ کے ریکارڈ پر اپلوڈ کرنا چاہتی ہوں اس کے لیے مجھے اپنے آس پاس کے جو پین کارڈ سروس سینٹر ہیں اس پر مجھے جانا ہوگا تاکہ میں وہاں جا کر اپنے رابطے کے تفصیلات میں اپنا لینڈلائن نمبر شامل کر سکوں اور اس کے لیے مجھے کیا کیا دستاویز لگیں گے اس میں کیا کیا چیزوں کی مجھے ضرورت پڑے گی اس کے بارے میں جان سکوں تاکہ میں آسانی سے ان دستاویزوں کو اکٹھا کر کر اپنی اپنے لینڈلائن نمبر پر اپنی آئی ڈی پر اس کو شامل کر سکوں تاکہ جس سے مجھے اپنے رابطے میں آسانی ہوں اور میں آسانی سے اپنے آس پڑوس اپنے رشتہ دار اپنے خاندان سے تفصیلات کر سکوں اس کے لیے مجھے اپنے نئے نئے نئے نمبر کو اپنی اپنے پین کارڈ پر ریکارڈ پر لانا ہے پین کارڈ کے ریکارڈ پر لانا ہے اس کے لیے مجھے سروس سینٹر پر جانے کے لیے یہ جاننا پڑے گا کہ اس کو اپنے پین کارڈ نمبر پر کس طرح سے شامل کروں اپنے لینڈلائن نمبر کو اپنے پین کارڈ نمبر سے کیسے لنک کراؤں اس کے لیے اس میں کیا کیا چیزوں کی مجھے ضرورت پڑے گی کون کون سے دستاویز لگیں گے کیا کیا مجھے اس میں ضرورت فراہم کرنی پڑیں گی اس کو جاننے کے لیے مجھے اپنے آس پاس کے سروس سینٹر پر جانا ہوگا میرے آس پاس جو بھی سروس سینٹر ہوگا اس کے پاس جا کر میں ان سے آرام سے بیٹھ کر یہ تفصیلات جاننا چاہوں گی کہ میں اپنے لینڈلائن نمبر کو اپنے پین کارڈ پر اپنے پین کارڈ پر کیسے اپلوڈ کرا سکتی ہوں اس کے لیے مجھے کیا کیا کرنا ہوگا اس میں مجھے کس کس چیز کی ضرورت پڑے گی اور میں کیا کیا چیز اس میں شامل کر سکتی ہوں تاکہ میرا پین کارڈ نمبر میرے لینڈلائن نمبر پر آ جائے اور میں آسانی سے اپنے سارے کاموں کو پورا کر سکوں تاکہ اس کی وجہ سے میرا کوئی کام نہ رک پائے کیونکہ آج کل ساری چیزیں اپنے پین کارڈ نمبر پر ریکارڈ کرنی پڑتی ہیں اپنے آدھار نمبر سے جوڑنا پڑتا ہے اسی لیے مجھے ان سارے دستاویزوں کو اور ہم جو جو مجھے بتائیں گے کہ یہ یہ دستاویز لگیں گے انہیں فراہم کر کر اپنے لینڈلائن نمبر پر اس کو شامل کر سکوں اس کے لیے مجھے اپنے سروس سینٹر سے جاننا ہوگا کہ اس کو اپڈیٹ کرنے کے لیے مجھے کیا کیا دستاویز لگیں گے اور مجھے کیا کیا دستاویزوں کی ضرورت پڑے گی جس دستاویز کو وہ مجھے بتائیں گے کہ یہ یہ دستاویز لگیں گے میں ان دستاویز کو فراہم کر اپنے لینڈلائن نمبر کو اپنے پین کارڈ پر اپنے پین کارڈ پر اپنے پین کارڈ پر ریکارڈ کرنا چاہوں گے اور کر سکتی ہوں ان دستاویزوں کے ان دستاویزوں کو اپنے لینڈلائن نمبر پر کر سکتی ہوں فراہم کر سکتے